हमरासभके प्रिय कवि कालिदास छथि जेकि तुलसीदास छथि हिनकर कविता हमरा एहि दुआरे आनन्द लगैत छथि जे हिनकर कवितामे भक्तिसँ जुड़ल एक एक शब्द हिनकर कवितासँ हिनकरसभके कवितासँ एक एक शब्द सत्य वचन रहैत छथि आओर ई हमरासभके पढ़ि पढ़ै छियै कविता हिनकरसभके आओर आगाँ हमरासभके देखय लेल मिलैत छै एहि दुआरे हमरा प्रिय लागैए हिनकरसभके कविता आओर हिनकरसभके कवितामे किछु अलगे आनन्द छै एहि दुआरे किछु मैथिलमे जे कविता लिखने छथि ईसभ भक्तिसँ जुड़ल कविता आओर साहित्यसँ जुड़ल चीज ईसभ लिखबै लिखैत छथि एहि दुआरे हमरा ई कविता हिनकर कविता प्रिय लगैत छथि आओर हिनकर कविता हम सुनैत छी